جب ہمارے یہاں کوئی یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کھچڑی بنا سکتے ہیں دلیا بناتے ہیں یا سوپ وغیرہ یا وہ بہت ہی ہلکا کھانا جو ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے جیسے بی پی کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے نمک بہت کم یوز کیا جاتا ہے یا نہ کے برابر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے چینی نہیں ہونا بنا چینی کا کھانا دینا ان کو یا پھر ایسی کوئی چیزیں ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے نمک بہت کم لو ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا نمک تھوڑا زیادہ اس طرح اس کے انسان کی بیماری یا اس کی تکلیف کے حساب سے اس کی غذا کو ہم تیار کر دیتے ہیں اب کھچڑی ہو گئی کسی کو لوز موشن کی پرابلم ہے اس کو کھچڑی دے دیتے ہیں یا پھر بچے ہوتے ہیں چھوٹے زیادہ دست وغیرہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ہلکا کھانا دلیا وغیرہ یا کھچ بہت ہی پتلی بالکل پانی والی کھچڑی اس طرح سے ابلا ہوا کھانا کوئی گھر میں زیادہ بیمار ہے تو اس کے لیے ہلکا ابلا ہوا گھیا وغیرہ کدو دے دیتے ہیں اور اسی طرح سے ابلا ہوا کھانا یا پھر اچھی فائدے مند چیزیں دی جاتی ہیں فروٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کو اور اچھا اچھی غذا دینی چاہیے بچوں کو بھی اور بیماروں کو بھی اسی کا دھیان رکھتے ہیں ہم اور یہ سب ہونا ضروری ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو یا خاندان میں کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے یہ سب غذا کا دیکھنا اس کو روٹین کے حساب سے کھانا دینا ٹائم پہ کھانا دینا اور اس کو دھیان رکھنا اچھے سے اور صحیح مقدار میں دوائی وغیرہ ٹائم پر دینا اس کو یہ سب دیکھنا ہوتا ہے یہ ہم زیادہ تر لیڈیز کا ہی کام ہوتا ہے اور یہ ہم عورتیں آرام سے آسانی سے کر لیتی ہیں